कसलें हाडला गे करबट हय करबटान कितें खापां कसो वांटो घातला करबटाचो वांटो पांचशीं रुपया कितें सांगता गे अथंय मारकेटान मेळटा मगे शंबर रुप्यांक वाटो करबटाचो वांटो सांगता कांय काळूंदरांचो वाटो सांगता गे ही बरीं हा मगे तूं म्हारग घालता नाका नाका करमट नाका दी काळूंदरां कशीं हजार रुपया वाटो काळूंदरां ताज्जी आसा मगे ती आनीक कितें हाडला सुंगटां बी आसा सुंगटा कसो वांटो आनी कितें आसा बांगडें नाका बांगडें नाका बांगडें खावन खावन बेजार आयलां बांगडे नाका तीं एक काम कर एक शंबर रुपयांची तूं म्हाका खापी घाल मिक्स वांटो घाल आनी तीं पांचशीं कितके सांगलें गे संयशीं रुपया काळूंदरां नाका काळूंदरां हां नाका एक काम कर तूं म्हाका पांचशीं रुपयांक घाल कितकी येतलीं गे पांचशीं रुपयांक तीं इल्लीशीं आसा मगे तुजे कडेन चार पावोंक नाका गे आमकां तीं आमी पांच जाणां मगे एक घाल तूं एक घाल एक काम कर एक धाकटूले उडय म्हाका आं आनीक कांय नाका इतकेच घाल तूं म्हाका नाका नाका आनीग काय नाका तूं हेच घाल बरें म्हारग मगे आमकां अथंय मेळटा मगे मार्किटान सवाय तूं आतां सद्दा येता म्हूण घेता तुजे कडेन हांव हय हय तेय सारके बरें एक काम कर तूं म्हाका पांचशी रुपयांची कळुंदरां घाल शंबर रुपयांचे ते मिक्स घाल आनी एक अडेश्शीं रुपयांचीं कशीं सुंगटां घाल मानशेची म्हणून घेता ताज्जा

हय हय बरें बरें